میں نے ایک شرٹ منگایا تھا آن لائن وہ بہت ہی اچھی تھی اس کا کپڑا بھی بہت اچھا تھا اس کی پرنٹ بھی بہت اچھی تھی انہوں نے بہت اچھی سروس بھی دی بٹ لیکن وہ ٹی سرٹ پرفیکٹ سائز کی نہیں تھی چھوٹی سائز کی تھی